हम हम कलर ऐसा चुनते हैं कि हमारे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा और हमें अगर पसंद आ आ भी गया तो सहेलियों को भी ना पसंद आए ऐसा कलर चुनो सबको भी पसंद आए मेरे ऊपर भी खिले दूसरा कोई भी देखे तो बोले कि हाँ अच्छा है कहाँ से सिली कहाँ सिलाई कैसे बनाई तो अच्छा लगता है ना इसीलिए हम सोचती हूँ कौन सा कलर सिलूं अगर फेरीवाला आ जाता है दुआरे तो कपड़ा लूँ कौन लूँ कौन कौन सा कलर लूँ कि अच्छा लगे साड़ी मेरे ऊपर जब ब्लू कलर या हरा या नीला या कत्था ऐसे ही कोई भी कलर चुनो सफेद लेकिन ह्वाइ कलर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो तो हमारे देश की ही शान है व्हाइट कलर ऑरेंज कलर हरा कलर ये सब अच्छा है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो लेकर मैं बनाऊं और जब बनाने लगी तो ऐसा लगता है कौन सा डिजाइन डालूँ कि अच्छा लगे जैसे सावन में हरी साड़ी पहनों अच्छा लगता है क्योंकि सब कुछ सांवला सांवला दिखता है ना इसीलिए अच्छा लगता है मैं हरी साड़ी में कौन सा डिजाइन डालूं कि अच्छा लगे तो जब मैं बैठती हूँ किसी से पूछती हूँ तो क्या करूँ कौन डिजाइन कैसे बनाऊं उसको तो मैं दो कलर का कपड़ा एक हरा एक सफेद एक ऑरेंज कलर जब दोनों काट के मोड़ती थी मोड़ के मैं उसको तीनों को एक एक करके लगाऊं तो तीनों एक ही कलर में मिल गया ना तो अच्छा तो ही लगेगा उसमें मोतियाँ जोड़ू

अच्छा लगे फिर मोतियाँ जब लगेगी उसमें उसपे बिलाउज पे सादा गला रहेगी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है बहुत खास डिजाइन जैसे डालो तो नहीं अच्छा लगता है जैसे सिम्पल है उसमें कोई भी कलर है गला पे तो अच्छा लगता है देखने में भी अपने मम्मी को भी पूछती हूँ मैं मम्मी कौन सा डिजाइन डालूँ तो मम्मी भी बोलती है कि मतलब बहुत ज़्यादा खास डिजाइन मत डालो क्योंकि जितना ही खास डिजाइन डालो उतना ही बेकार लगता है हमें बहुत ज़्यादा मतलब सिम्पल डिजाइन अच्छा लगता है हमें सिम्पल डिजाइन बहुत ज़्यादा पसंद है उतरा लगा गला पे डिजाइन डालो बहुत ज़्यादा पसंद है कलर डाल दो कलर से कुछ नहीं होता है उसपे लैज बैठ दो मोतियाँ बैठा दो इसलिए जब उसपे कुल बैठ जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो फिर हम उसको पहनते है तो बहुत अच्छा लगता है रेंगते हैं तो मेरी सहेलियाँ भी बोलती हैं कोई भी देखता है दुकान पे समान लेती हूँ तो फिर बोलते हैं कि कौन सिला मैं बोली कि मैं सिली तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है मेरी भी लेके जाओ सिल दो तो मैं लेके आई घर पे उसको भी बनाने लगी तो मैं सोची मन में कि इसमें और डिजाइन डालूँ कि अच्छा लगे तो मुझसे और कोई ग्राहक सिलवाए तो अच्छा लगेगा ना तो मैं भी मतलब पैसा पाऊँगी आगे बढ़ूँगी है ना मोबाईल से भी देखूँगी यूट्यूब पे देखूँगी सीरियल पे देखूँगी सीरियल पे अच्छी अच्छी मतलब डिजाइन आती है बहुत खास नहीं आती है सिम्पल डिजाइन बहुत ज़्यादा आता है लेकिन सिम्पल डिजाइन शरीर भी खुला रहता है अच्छा लगता है मुदा मुदा डिजाइन नहीं अच्छा लगता है कालरदार कुछ भी हो नहीं जमता है इसीलिए हम सिम्पल ही सिलती हूँ उसको भी सिल के दी तो वो भी बोलती है की हाँ दीदी बहुत अच्छा सिली तुम तुम्हीं से अब सिलवाऊँगी तो बोलते हैं की ठीक है सिलों तो और लोग देने लगे हैं कपड़ा तो मैं मोबाईल खरीदी मोबाईल देखने के लिए खरीदी डिजाइन तो मैं उसपे डिजाइन ही देखती थी क्योंकि डिजाइन ही देख कर सिली